سرف سرف کرتے ہوئے ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے ایک تو ہمیں ہمیں ایک جیکٹ دی جاتی ہے جس کو لائف جیکٹ بھی بولتے ہیں جو کہ اگر کوئی کوئی آدمی جس کا بیلنس نہ بنے پیڈل پر بورڈ پر اگر وہ ڈوب جائے تو وہ اس کو ڈوبنے سے بچاتی ہے وہ جیکٹ لائیف سائیکل جیکٹ جسے ہم بولتے ہیں لائیو جیکٹ اور دوسرا کہ ہمیں کچھ کٹ دی جاتی ہیں جو کہ ہمیں کچھ خطرناک حالاتوں میں اگر کوئی انسان پھنس جائے تو تو اس حالات میں وہ اسے یوز کرسکتا ہے اسے استعمال کر سکتا ہے اور ساتھ میں ہمیں ایک گائڈ بھی دیا جاتا ہے سرفنگ کرتے ہوئے جو کہ ہم پر نظر رکھتا ہے کہ اگر بیلنس نہ بنے اگر کوئی حادثہ ہوجائے تو پھر وہ گائڈ ہمیں وہ ہماری مدد کرتا ہے اور بھی کئی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں سرفنگ کرتے ہوئے بچا بچاتی ہیں جیسے کہ یہ جو بورڈ ہوتا ہے وہ کافی حد تک بیلنسنگ ہوتا ہے کافی بڑا ہوتا ہے کافی مطلب اس طرح سے اسے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ ہاں اگر کچھ حالات بگڑ جائیں تو پھر وہ بندہ اس کو اچھے سے بیلنس کر سکے تو اس طرح اس طرح سے ہمیں سرف کرتے ہوئے ہمیں محفوظ محفوظ ہم رہتے ہیں خطرناک حالاتوں میں بھی